सुपौलमे मुख्य शैक्षणिक संस्थान तऽ बहुत यए जेना आर एस एम पब्लिक इस्कूल यए देल्ही पब्लिक इस्कुल छै ईसभ प्राइवेट इस्कुल छै जकर फीस भी काफी महंगा छै ओहिमे सभके बच्चा पढ़ि नहि सकैए काफी महंगा फीस छै ओहिके अलावा छोट मोट बहुत तरहके इस्कुल छै जेना रजनीकान्त पब्लिक इस्कुल छै गोल्डेन पब्लिक इस्कूल छै काशी विश्वनाथ युनिवर्सिटी इस्कुल छै तऽ ओहिसभके फीस कम छै तऽ जाहिमे जे छै से हरेक मूल्यके बच्चा ओहिमे जाइत छै पढ़ै लिखै छै सङ्ग सङ्ग महिला कॉलेज छै जाहिमे जे लड़कीसभ मैट्रिक पास कए कऽ इंटर बी ए ग्रेजुएशन वगैरहमे या पी जी वगैरहमे एडमिशन करेलक तऽ ओसभ ओहिमे एडमिशन करबै छै या जतय भी हमहूँसभ उएहमे एडमिशन करेलहुँ सङ्ग सङ्ग कम्प्यूटर कोचिंग संस्थानसभ बहुत तरहके खुलल छै आओर सभ कोचिंग संस्थानके अपन अपन फीस छै ककरो किछु ककरो किछु ककरो कम ज्यादा सभके अपन अपन फीस छै कतेक संस्थान एहनो छै जे कि गरीब विद्यार्थीकेँ किछु कम फीसमे जे छै बढ़िआँ शिक्षा दए दै छै कम्प्यूटर वगैरह सिखयलक दोसरो डिग्री दए दैत छै ओहिके अलावा प्रशिक्षण संस्थान सेहो खुललै जेना आइ टी आइ के ट्रेनिंग सेंटर खुलल छै इस्कुल छै तऽ ओहिमे जा कऽ अपन ट्रेनिंग वगैरह करै छै सङ्ग सङ्ग डिग्री कॉलेज छै तऽ ओ सभ सरकारी इस् कॉलेज छियै तऽ ओहिमे फीसो कनि कम छै आओर सभ बच्चा ओहिमे पढ़ि सकैए चूँकि सरकारी छै तऽ ओहिमे फीसो बहुत कमके बराबर छै सङ्ग सङ्ग कम्प्यूटर सेहो सीखैके साधन बढ़िआँ छै